पक्षीके पक्षीके विषयमे जेनाकि अपना एहिठमा सुगा होइ छै नीलकण्ठ होइ छै तखन से बहुत बाज होइ छै तऽ लोकके प्रिय जे अपना देहातमे होइ छै से आओर तऽ नहि कोनो चिड़िया जे सुगा कऽ लोक पोसै छै तऽ सुगाके पोसलासँ कनि सुन्दरो लागल आ नीलकण्ठ तऽ नीलकण्ठके तऽ लोकके पकड़ऽ देबे नहि करै छै जे राखत लोक पकैड़ि कऽ ओहो बहुत सुन्दर पक्षी छियै आ सुगा पोसला से नीक बात सिखबियौ तऽ नीके बात ओहो बाजत आओर चिड़िया से तऽ अपन उड़ऽ बला छै आयल देखबै लेकिन ओ टिकत नहि आदमीके देखैत भागि जायत परवा भेलै देखबै बड सोहनगर लगै छै आङ्गन घरमे आयल खेत खेत दुरा दरवज्जा पर लेकिन लगमे जेबै तऽ भागि जाएत